आङो जि दायो आं जि दानाय दायो आङो दख'ना फालि गामसा आङो गासिखौबो दायो गामसा दाजोबो आङो फालिफोरखौबो दायो दख'नाफोरखौबो न'आवनो दानानै गानो आङो एसे उन्दै समनिफ्रायनो आं बेखौ आइजों सिखायनानै दानाय जादों आरो मानो होनबा जोंहा आइमोनहानो दाखायो नालाय बेखायथ' आंंहा आइजों थाफा थाफानो बेखौबो दानो सिखायदों आरो दा आङो बिदनो दख'नाफोरखौ दायो आरो जिफोरखौबो फालि गामसा फोरखौबो आं दायो दानानै बिदिनो न'आवनो बाहायो आरो जेनेबा जोंहा न'फोराव गामसा दख'नाफोरखौ बायनाङि बायदिनो न'आवनो दानानै लायो दोनो जोंहा बिदिनो न'आवनो दाबाय थायो मालाबा मालाबा बिदिनो फालिफोरखौबो जोङो सोरबा बायनो फैबाथाय जोङो हरो बिदिनो फानहरो जोङो बिदिनो न'आव दानानै न'आवथ' जोंहा बायलायखानाङा न'आव बिदिनो जोंहा दाबाय थाखायो नालाय जोङो न'आवथ' बायनांगौ गोनांथियानो गैया बिदिनो बेलेगफ्रा खायसे बायदिया नांगौ जायोब्ला सोंफैबा जों ओरैनो गांसे गांनै फानहरो आरो जोङो बिदि बुरजाबो फानहरा जोङो माने न'आवबो नांगौ नालाय बेखायनो जोङो बुरजाबो हरनाय जाया न'आवनो नांगौ होन्नानै जोङो न'आवनो दाखायो नालाय बेखायनो जोङो फानलायनायबो बांद्राय बिदिहाय दाया ओमफ्राय खायसे बायदि नांगौ जाथारनाय फैयोब्लाथाय जोङो हरनांगौ जायो बिदिनो जोङो फालिफोरखौबो अनेक लानानै दायो जोंहा आग'रबो लानानै दायो बिहु फालि एबा आर'नाइफोरबो जोङो दायो अनेक आगर आरि एरो बिहु फालिखौबो जोङो अनेक आगर गैयि आगर गोनांबो अनेक दायो जोङो गामसाफोरखौ जोङो बिदिनो अनेक दायो अनेक कालार आरिनिबो दायो जोङो बिदिनो फालिफोरखौबो जोङो अनेक दानानै बिदिनो लायो बिहु फालि बायदिनो ओरैनो लानाय आगर गोनांफोरबो दानानै लायो जोङो आरो दख'नाफोरखौबो जों बिदिनो आगर गोनांबो आगर गैयैबो जोङो दानानै लायो बिदिनो जोङो न'आव दानानैनो गानो आरो जों गोदो उन्दैनिफ्रायनो दानानै दासिमबो जोङो बिदिनो दानानै गानबाय थायो जोङो न'आवनो दानानै बिदिनो बाहायो आरो जों बायलायनाङा बिदिनो न'आवनो दानानै बिदिनो बाहायबाय थायो दख'ना फालि गामसा जों न'आवनो दाबाय थायो गोदो उन्दैनिफ्रायनो जोङो बिमाफोरजों थाफा थाफा रोंनानै दा दाबाय थानाय जायो आरो बिदिनो जोङो आगर आरिबो एरनानै लायो अनेक महरनि अनेक गाबनि अनेक कालार बिदिनो जोङो दानानै गानो जोङो बिदिनो दख'नाफोरखौबो अनेक कालारफोर बिदिनो लानानै दायो गामसाफोरखौबो जोङो अनेक कालार अनेक माबा दिजाइननि जोङो दानानै दोनो आरो बिदिनो जोङो दानानै दोनबाय थायो दानानै बाहायो जों